بول رہے ہیں نا ہیلو جی لذّت ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں نا آپ آج جی جی میں میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی بات کرنا چاہ رہی تھی اب بھی میں گئی تھی آپ کے ریسٹورینٹ میں پچھلے ہفتے اور وہ مجھے اچھا لگا اُس کی ڈیکور وغیرہ بہت اچھا ہے اور بہت شکریہ مگر میں چاہتی ہوں کہ کچھ فیڈ بیک دوں ہاں دیکھئے اب ہر چیز کو مغلئی کہا جاتا ہے آپ نے کئی ڈیشیز کو مغلئی کہا کہ جو مغلئی نہیں تھی تو یہ کہ نام نام ذرا آپ اُس کے مختلف رکھیے اور جو آتھینٹک ہیں نا کہ جیسے کہ یہ یہ اِس طریقے کے کزین ہیں تو وہی وہی آپ اُس کو نام دیجیے ایک تو یہ بات اور ایک جو آپ نے قورمہ پکایا تھا اُس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھیے قورمہ ہم لوگ گھر میں بھی پکاتے ہیں اور آپ کا بھی بہت اچھا تھا لیکن اُس میں ایک تو یہ کہ کریم ڈال دی تھی آپ نے اور قورمے میں روایتی طور پر کریم نہیں ڈالی جاتی اور گرم مسالہ بھی اتنا زیادہ نہیں ڈالا جاتا آپ کا شیف کون ہے کہاں کا ہے او ہو اچھا

جی جی اچھا ہاں نہیں وہ تناسب بھی اور گرم گرم مسالے کا تناسب بھی کہ کون سی چیز کتنی ڈالی جائے آپ یہاں لونگ کچھ زیادہ تھی اب ہم جانتے ہیں پکانا تو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو جی اچھا تو یہ یہ تو آپ کی بزنس ٹیکٹکس ہے رائٹ جی جی جی اچھا جی ہاں جی اچھا خُدا